हमारे सोनभद्र में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जिस से कि किसी को फ़ायदा हो बस यहाँ पर एक कोयले की खदान है और यहाँ पर सब से बड़ी बिजली उद्योग की फ़ेक्ट्री है और यहाँ पर उसी फेक्ट्री की वजह से काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है लेकिन यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग बेरोज़गार घूमते हैं और यहाँ पर कृषि विनिर्माण सेवा क्षेत्र यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर ना तो खेती होता है और ना ही यहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल है यहाँ पर कोई अच्छा व्यवस्था नहीं है सिर्फ़ यहाँ पर कोयला का ही खदान है